کتاب پڑھنا فارغ وقت میں اور سفر کے دوران ایک مفید عادت ہو سکتی ہے اس سے آپ کے خیالات اور پر کئی مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں علم میں اضافہ مختلف موضوعات پر کتابیں پڑھنے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے جو آپ کے خیالات کو وسیع کرتا ہے اور نئے نظریات سے آگاہ کرتا ہے ذہنی سکون کتابیں پڑھنا ایک پرسکون سرگرمی ہو سکتی ہے جو ذہنی تناؤ کو کم کرتی ہے اور آپ کو آرام دہ محسوس کراتی ہے خلاقیت میں اضافہ مختلف کہانیاں اور خیالات آپ کی تخلیقی سوچ کو فروغ دیتے ہیں اور آپ کو نئے آئیڈیاز سوچنے میں مدد ملتی ہے سفر کو مزید لطف اندوز بنانا سفر کے دوران کتابیں آپ کے وقت کو دلچسپ بنا سکتی ہیں اور آپ کو سفر کے تھکاوٹ کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں توجہ مرکوز کرنا کتابوں کے مطالعے سے آپ کی توجہ کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے اور آپ کی سوچ میں گہرائی آتی ہے یہ تمام عوامل مل کر آپ کے اور خیالات پر مثبت اثر ڈالتے ہیں آپ کو ایک زیادہ متوازن اور آگاہ فرد بنا سکتے ہیں